हमर पसन्दीदा बाइक बजाज पल्सर अछि हमरा लग अखन टी वी एस के बाइक अछि आ हमर ड्रीम बाइक बुलेट अछि यात्राके लेल सभसँ आरामदायक बाइक बुलेट ही अछि अखन हालाँकि ओ माइलेज कमे दैत छै किन्तु आरामदायक बहुत छै आ चलाबयमे भी बड़ा ही आसान बुझाइ पड़ैत छै पसन्दीदा बाइक हमर पल्सर अछि हमरा लग अखन टी वी एस के बाइक अछि